ہلو سر آٹو ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے سر آپ اویلیبل ہیں ابھی ہمیں کہیں جانا تھا

سر ابھی ابھی تو میں روہنی میٹرو اسٹیشن پہ ہوں ہمیں قطب مینار جانا تھا کت کتنا لیں گے ارے ہزار روپئے یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے ارے ارے سر اسٹوڈنٹ آدمی ہزار روپئے نہیں دے پائیں گے ہزار روپئے تو اوبر والے بھی نہیں بتا رہے نہیں نہیں آٹھ سو بھی زیادہ ہے میرے خیال سے آپ چار سو لے لیجیے دیکھ لیجیے تھوڑا اسٹوڈنٹ آدمی ہیں ہو جائے گا کر لیجیے گا سر اگر میں دو ہی آدمی ہیں ہم لوگوں کو جانا تھا تو چار سو مناسب ہے دیکھ لیجیے آپ ایک بار سر لاسٹ بتا دیجیے آپ کتنے میں چلنے کو تیار ہیں نہیں نہیں ہم پتا کر کے آئے ہیں آپ لاسٹ بتا دیجیے اس کے حساب سے ہم بتائیں گے آپ کو چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے لاسٹ ہم پانچ سو دے سکتے ہیں آپ کو اب دیکھیے چار سو سے ہم پانچ سو پہ آ گئے ہیں آپ بھی تھوڑا کیجیے ہو جائے گا دونوں طرف سے ہوگا تب نا بات بنے گے اچھا بتائیے آپ لاسٹ بتائیے چلیے ٹھیک ہے ڈن کرتے ہیں کتنی دیر میں آئیں گے آپ روہنی میٹرو اسٹیشن پہ آ جائیے ٹھیک ہے میں وہیں کھڑا ہوں